हेलो अच्छा हाँ कर देंगे तो आप पहले यह तो बताइए क्या कहते हैं कितने का यह एक ही कमरे का करवाना एक मकान का करवाना है अच्छा अच्छा एक मकान का एक मकान का हम तो लेते हैं पचास हज़ार रुपये मानिए तो अब आप फिर बताइए तो आप किस प्रकार पुतवाना है पेन्टिन्ग करवानी है या पुट्टी करवानी है या साधारण पोताई करवानी है हाँ चलो ठीक है हो जाएगा न तो इसके लिए इसके लिए कम से कम आपको चालीस हज़ार लगेगा अरे इसका काम भी तो बहुत आ रहा है ना यह कि आप कितने गलत बता रहे आप हाँ तो इसके लिए हम बता तो दिए कम से कम ठीक है ले दूँगा जी ओ के